टेवीह हज़ार पंज सौ सौरहं हिक लख पंटीह हज़ार हिक सौ वीह ॿ लख पंजाह हज़ार ॿ सौ सतरि हज़ार टे सौ नवानवे पंज लख चालीह हज़ार पंज सौ पंजाह